दिक्खो जी जिसलै ओह् गाना गाने गी त्यार

ते त्यारी जेह्ड़ी होंदी ते ओह् बड़े दिन पैह्लें गै स्टार्ट होई जंदी शुरू होई जंदी ते अगर कोई गाना त्यार करना होऐ ते ओह्दे च बड़ा किश दिक्खना पौंदा साढ़े डोगरी च लोक आक्खदे तर्ज पैह्ले नंबर पर जेह्ड़ी होंदी तर्ज पता करना पौंदा कि स गाने दी तर्ज कि'यां ऐ अपने पर्सनली बेहियै जित्थै मतलब कि अस त्यारी करदे न पैह्लें नंबर ते जेह्ड़ी असें उत्थै अपनी परफार्मेंस देना पौंदी ते जियां आक्खेआ फोन रक्खी लेआ अग्गै गाने गाना लगी पे प्ही केह् करना कि उ'ऐ गाना आपूं सुनना भी दिक्खना ओह्दे च कि बंदे गी केह् गलतियां न कुत्थै तर्ज खराब होई ते कुत्थै सुर खराब होआ

तां बंदा ओह्दे कोला पुच्छी लैंदा कि आं भाई मेरे च केह् कमी ऐ ओह्बी पूरी सुनाई ओड़दा कि तेरे च केह् कमीं ऐ जां प्ही रिकार्डिंग सेशन च गाना पौंदा रिकार्ड करदा उसलै बी बंदे गी उसलै नर्वस एह् होंदा कि पता निं कनेहा गाना लग्गना मेरे कोला कुसलै बी बंदे गी इंया नर्वस होंदा कि लोकें दा रिस्पांस किस स्हाबै दा औना ऐं जां कि'यां औना ऐ उसलै बी बंदे गी इं'या डर जन होंदा ऐ बाकी इं'या होंदा की गाने त्यारी दा त्यारी ते पैह्लें करना गै पौंदी हर इक्क गाने दी